औ

औ ओ नोंङो मा होनो दैलि एक्सारसाइजखौ खालामबाय थानांगोन ओ मेक्सिमाम अवान आवारखौ बिदि एक्सारसाइज खालामनांगोन नोंङो ओमफ्राय नों डाइट मेनतेन खालामनांगोन गायखेर मित सिनि जानायफोरखौ एसे मानि प्रतिन गोनां बुस्तुखौ बांद्राय दाजा आरो भिटामिन गोनां फोरखौ ओ ओम औ फ्रुत प्रुतस फोरखौ जा ओमफाय ओनो बिदि ओंखाम फोरखौ बांद्राय जानांङा एसे खम क'वानतितिनि जा ओमफायो बाह्रेरा आव जानाय फास्त फुद फोरखौ एसे खमायनांगोन नोंङो औ ओ मेक्सिमाम अवान थु थु आवार नङा अवान आवार मेक्सिमाम ओ ओऔ फुंआव बिदिनो खालामजायो औ

आरो हायोब्ला फुं फुंफोराव दसे माने सिखारनानै खारनाय मानाय बिदिखौ खालामबानो जाबाय औ बेफोर बिदिनो वार्कआउट खालामनायाव बिरात हेल्प खालामो खारबाथाय ओ एक्सारसाइज खालामनानै जाबाय ओमफायो बेनोसैमोन आरो बेखिनि आनो

जाबायना औ दे